खेल लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रखने में बहुत से योगदान देते हैं जैसे कोई व्यक्ति कम दौड़ पा रहा है तो फिर अगर वो दिन प्रतिदिन खेल में अपनी रुचि दिखा रहा है तो धीरे धीरे एक अच्छा धावक बन सकता है और अपना योगदान दे सकता है वो मानसिक भी स्वस्थ है या फिर बिकार है उसको मानसिक तो अपने आप को एक उलझा हुआ रखता है और जीवन में वो उसे निराशा आती है तो उसे खेल में अपने आप को रुचि दिखानी चाहिए खेल उसको एक निराशा को दूर कर सकती है जिससे उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो अपने आप को खुश समझेगा क्योंकि खेल ही ऐसा है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपना पूरा ध्यान खेल पे ही केन्द्रित कर देते हैं उस समय हमको नही लगता कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या मेरा शारीरिक बिकार है खेल ऐसा जुनून देता है कि बच्चा उस जुनून में जब अपने आप को शामिल कर लेता है तो उसे कुछ भी काम असंभव नहीं लगता औ वो अपना पूरा योगदान उसमें देता है और उस सोचता है कि इस समय खेल ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि और है जिसमें वो अपनी कमियों को नजर अंदाज कर देता है और वो अपना पूरा फोकस खेल पे करता है जिससे उसे कुछ पल के लिए तो खुशी मिलती है लेकिन अगर वो दिन प्रतिदिन इस काम में लगा रहता है तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कब खेल खेल में ओ चलने लगता है या फिर उसकी कमजोरियाँ या कमियाँ दूर हो जाती हैं और ओ एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो अपनी कमियों को ले के जो चिंतित था उसे धीरे धीरे खत्म कर लेता है और अपने स्वास्थ्य के शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य से दूर हो जाता है जो न कि एक दवा ही उसका उपयोग कर पाना वो दूर कर पाती लेकिन एक अपना का समय खेल में दिया और उसे पता भी नहीं चला और अपना एक अच्छा रिसपॉन्स पाया और अब खेल से उसे बहुत सी चीजें मिली और खेलों में उसे मित्रता और अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक कर लिया और अपनी कमियों को भी दूर कर लिया और सभी को खेल के प्रति रुचि और दिखानी चाहिए